गाँव के लड़कों का जीवनसाथी चुनने के लिए समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि गाँव के लोगों को भाई रोज़गार नहीं है और लोग खाली गाँव में इधर घूम रहे हैं और जब वह घूम रहे हैं तब लोगों का रोज़गार नहीं है रोज़गार नहीं है तो लोग अपनी लड़की यहाँ शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है तो अब लोग शहर की तरफ़ इस तरफ़ भागते हैं कि भाई वहाँ रोज़गार है शिक्षा है लोग उधर जाकर वह पढ़ते लिखते हैं वहाँ का भविष्य है वहाँ लोग काम करते हैं और गाँव में यहाँ लोग काम ही नहीं है लोग घूम फिर रहे हैं इधर उधर जिससे लोगों को शादी में करने में समस्या हो रही है और अपने यहाँ देखा जाए तो रोज़गार की बहुत किल्लत है जैसे लोग कहीं भी काम मिल नहीं रहा है और ढूढ़ने पर भी नहीं मिल रहा है कि लोग कहीं जा कर काम उम करें और गाँव में है भाई आदमी खेती बाड़ी के अलावा और कुछ कर नहीं रहा है और न ही कोई फैक्ट्री वगैरह है कि जहाँ लोग काम कर सके और न तो अच्छी शिक्षा मिल पाती है गाँव में जिससे भी लोग अच्छे पढ़ नहीं पाते पढ़ नहीं पाते तो नौकरी कहाँ मिलेगी और नौकरी नहीं मिल पाती जिससे लोग को की शादी ब्याह बेन में भी दिक्कत होती है और शहर में हो तो लोग वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है और रोज़गार के अवसर भी हैं वहाँ पर तो लोगों का ध्यान ज़्यादातर शहरों में बसने का इसीलिए होता है कि भाई बहुत सारी सुविधाएँ हैं स्कूल वगैरह हैं खेलने के मैदान हैं और बाज़ार वगैरह हैं सब कुछ उपलब्ध रहता है पास में और गाँव में ऐसी सुविधा है नहीं पर ज़्यादातर लोगों का असंगत शहरों में बसना ज़्यादा रहता है कि भाई चलेंगे वहाँ पर तो बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाएँगी